नमस्ते अरे हम आपने जूता कैसा दिया था जो फट गया है इतना कम चला पैर में चुभ रहा हे जलन हो रही है और हम आपका जूता नही लेंगे बहुत ही खराब क्वालिटी का हे नहीं नहीं वो कुछ भी आप कह लीजिए आपका जूता सही नहीं है जो हमारे कंठे कन मतलब वो आरामदायक नही है नहीं जूता हम आपका एकदम नापसंद है आप लाख कह लीजिए ज हमको आराम मिल ही नहीं रहा है तो हम क्या बताएं नहीं नहीं अब हमे बिश्वास नही पड़ रहा है कि आपका जूता सही निकलेगा क्योंकि पहली बार में ही धोखा दे दिया आपने नहीं अब में आपका कतई जूता नहीं लूँगा हाँ नहीं आपका जूता हमको पसंद नहीं है आरामदायक नहीं है हम उससे सहमत नहीं हैं संतुष्ट नहीं हैं नहीं नहीं वो बदबू भी मार रहा है पहनने के बाद नहीं जब फट गया है तो क्या धोएं उसको पैसा तो बहुत अधिक ले लिए और जूता बहुत खराब दे दिए इसके जगह आप दूसरा देंगे तो आपको फिर पैसा चाहिए चलिए ठीक है पहले आप जूते को दीजिए जब इस्तेमाल कर लेंगे तब बाद में पैसा देंगे ठीक है नमस्ते